یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آدمی گوشت بہت اچھا لگتا ہے اور یہ آدمی زیادہ تر شوق کے لیے کرتا ہے اس میں ماہی گیری ایک شوق کے طور پر زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اس میں ایک الگ ہی مزہ ہے اور دوسرے پیشوں میں زیادہ تر انسان کمائی کے لیے کرتا ہے اور اس پیشے میں زیادہ تر آدمی اپنی قسمت پر منظم رہتا ہے